आं बिबार गायनो मोजां मोनो बिबारनि फुलिफोरखौ बाजारनिफ्राय बायनानै आङो न'आव लागायफैयो गोजा गोमो गोथां बिबार बारनायखौ नायनानै गोसोखौ गोजोन मोनो आरो बिबारफोरखौ मोजाङै बिबार बारहोनो थाखाय हासार होनांगौ आरो एम्फौ हमो बिलाइफोरखौ एम्फौफ्रा जायो बिबारावबो गाज्रि जायो बांद्राय सान्दुङाव दोनबाबो बिफांफोरा लेहरायनानै थैलाङो आरो बांद्राय सायायाव सायख्लुमाव दोनोब्लाबो हावासि जानानै बिफांफोरनि बिलाइफोरा मोजां जाया बिनि थाखायनो सान्दुङावबो नांगौ आरो अखायावबो नांगौ माने मोननैबो दै दैखौबो होनो नांगौ आरो मोननैबो फारागथिखौ बुजिनानै माने बिफांफोरखौ बोरै गायनानै बोरै बा जोथोन लानांगौ बेखौ खालामनो थाखाय आं मोजां मोनो